रांदपाच्या संबंदात आमी जेवणांत नाल्ल चड वापरतात गोंयांत आनी बाकिचे पदार्थ म्हळ्यार भाजी किंवां रोस करता आसतना तातूंत मसालो मीठ गोड लागता मिरसांगे पिठो नाजाल्यार मिरसांग आनी फोड्णां मारता आसतना होंवरी जिरें तेल हळद हींग अशें पदार्थ वापरचेच पडटात ताचे शिवाय ताका चव येना आनी ते बरेंय लागना हे सगळें जर सारकें जाले पडले तेतूंत भितर जाल्यार ताजो आस्वाद आनी आनंद आमकां आनी खूब समादान मेळटा